जे एखन नया जे छै से हेलैके प्रशिक्षु हेता ओकरा हमसब जे छै मने गाँवमे जँ बच्चा सब छै या मने सिखै लए चाहै छथि ओकरा हमसब जे छै से तरहत्थी पर ओ पानिमे जे छै पट्ट भऽ कऽ जे छै से अथी रहै छथिन ओकरा तलहथीसँ हमसब नीचाँ भऽकऽ पानिमे जे छै से सहारा दै छी आर ओ अपन जे छै से हाथ आ पैर ओकरा कहलहुँ जे आगु देखिऔ आ हाथ पैर जे छै से चलाबु ओ हाथ पैर चलबै कऽ जे छै ओकरा पुरा प्रशिक्षित करै छियै आर ओकरा धीरे धीरे कम पानिमे ओकरा जे छै से आगाँ बढ़बै छी जतऽ सीना कऽ नीचाँ पानि हो ओहिसे ज्यादे हो आओर जखन जे चाही से ओ अपन वजनके तौल लै छै पानिके अन्तर्गत आओर अपन हेलनाइ जे छै से ओ प्रायः दू चारि दिनमे जे छै से सिख जाइ छै तहन किछु आओर पानिमे जे छै से ओकरा लए जा कऽ जे छै से छोड़ि देलहुँ आ ओकरा फेर जे छै से कहलहुँ आबै लए ओ जे छै से एलै फेर कनि आगाँ बढ़लै फेर ज्यादे पानिमे जे छै से नहि जाइ छै आओर ओकरा हम जे चाही से अपने दुटा दू गोटा जे छै सीखनाहर जे रहै छै से ओकरा प्रशिक्षण देलहुँ और धीरे धीरे ओ अपनाके जे छै से वजन जे छै से जहन तौल लै छै तकर बाद जे छै से ओकरा कनिए किछु दुर पानिमे जे छै से डुबाकऽ आब जे छै से जाइ छियै आर ओहि बच्चाके जे छै से एक सप्ताहमे या जे जते प्रयास करै छै ओकरा जे छै से प्रशिक्षण पुरा भए जाइ छै तैराकीके ओकर बाद जे छै तैराकीके स्पीड स्पीड केना बढ़तै जँ अगर तैराकीमे ओकरा हमरा स्पीड बढैबाक छै या ओहिसँ इन्टरेस्टेड छै तऽ सबसँ पहिले ओकरा हाथसँ यानि माछके आकरके अपना शरीरके जे छै से ओकरा बनबै पड़तै ताकि ओकरा कम पानि जे छै से पकड़ै शरीरमे आओर ओकर जे छै आगाँ बढ़ैके क्षमता जे छै अथी करते तऽ ओ माछ के आकर के अर्थात ने चित्त ने पट्ट ओ जे छै से एकोशिआ भऽकऽ जे छै से चलतै आओर हाथके जे छै से ओ चलेतै पुरा मने तीन सए साठि डिग्री तीन सए साठि डिग्रीके अथीमे ओ जे छै ऊपर एलाके बाद एक सए अस्सी डिग्री कहिऔ एक सए अस्सी डिग्रीके अथीमे जे छै से ओ मारतै और पुनः जे छै से ओकरा निकालतै पानिके पाछा धकेल आओर पैरसँ जे छै से सेहो जहिना माछक पुछ जे छै पैर मारै छै आओर जे चाही से दिशा बदलै छै ओहिना ओकरा जे छै से प्रशिक्षण जे देल जेतै तऽ तहन ओकर स्पीड जे छै से ज्यादे बढ़तै सङ्गहि यदि ओ चित भऽ कऽ चलऽ चाहै छै तऽ पैर आओर दुनू हाथ यानि दुनू हाथ जे छै से ज्यादे आओर पैर जे छै से पानिके ज्यादे धकेलतै तखन ओकर जे छै से सीधा अथी बनतै यानि मूल बातसँ बुझिऔ जेना माछ तैरै छै आर अपन शरीरके जे छै से ओ चित्त भऽकऽ या पट्ट भऽकऽ पुरा पानि पकड़िकऽ नहि चलि कऽ ओ जे छै से नावके समान जे छै से पानि पकड़ि कऽ चलतै तऽ ओकर सपीड बढ़ै छै इएह जे छै से प्रशिक्षण देलासँ ओकरा हेलनाइ जे छै से सिखतै और हेलैमे ओकरा जे छै से आगाँ स्पीड बढ़तै